हलो हाँ क्या मेरी ओला के दफ्तर में बात हो रही है अभी मैंने दो दिन पहले आपके यहाँ से एक गाड़ी मंगवाई थी तो उसका जो चालक था न वो मतलब सही से वाहन नहीं चला रहा था और मतलब उसको चलाना भी नहीं आ रहा था और साथ में वो मास्क भी नहीं पहना था आप भी जानते हैं कि मतलब अभी इस समय कितनी बड़ी महामारी फैली हुई है जिसके चलते हम अपने सरीर को और अपने स्वास्थ को हानि पहुँचा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके चालक को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और साथ में उसको मास्क भी पहनना चाहिए और यहाँ तक कि मतलब आपकी जो महान थी उसकी सीटें भी गंदी थी अरे आप मुझे इतना मत बताइए मैं आपकी शिकायत ऊपर तक ले के जाउँगी अभी सिर्फ मैं आपसे एक वे पे बात कर रही हूँ जिससे आप समझे मेरी समस्या को और आगे से इसका ध्यान रखें क्योंकि अभी तो मैं थी अगर मेरी जगह कोई और हुआ उसमें मान लीजिए उनके साथ एक छोटा बच्चा हुआ तो आप समझ सकते हैं न कि उससे स्वास्थ पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा और इस समय हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कैसे अपने और लोगों को रखेंगे स्वस्थ आपके घर में भी तो आपके परिवार वाले लोग होंगे न आप उनका भी तो ध्यान रखते हैं तो ऐसे ही आपको अपने जो काम कर रहे उसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको समय समय पर सब चीजों को चेक देखते रहना चाहिए कि आपके परिवार में क्या कमी हैं क्या वो सही है उसकी सारी चीज़ें व्यवस्था से चल रही हैं या नहीं जो उसको चला रहा है वो सभी नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा अगर आप इस चीज का ध्यान भी रखेंगे तो आगे चल के आपको तो प्रॉब्लम परेशानी होनी ही है साथ में आपका काम भी सही से नहीं चलेगा और ऐसे ही आपके जो उपभोक्ता हैं जो आपको आपसे संपर्क रहते हैं इस चीज के लिए वो आपसे संपर्क नहीं करेंगे और आपके काम में भी दिक्कत आएगी तो इसलिए आगे से इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब भी कोई ग्राहक आपसे गाड़ी मंगवाता है तो अपनी गाड़ी को एक बार देख लें उसमें गंदगी तो नहीं है या फिर जो चालक है जो उसको चला कर लेके जा रा है वो गुटका नहीं खाता है और सही से वो चला रहा है या नहीं उसने कहीं पी तो नहीं रखी इस चीज का विशेष ध्यान रखें मेरी आपसे ये आग्रह है तो आगे से इस चीज का ध्यान रखें अन्यथा मैं आपकी जो शिकायत है वो आगे आपके बड़े अधिकारी को करुँगी